अज्ज दे टैम उप्पर बड़ी सारी पॉपुलर मैगजीनां साढ़े एरिया च आंदियां न जि'यां के डेली एक्सेलसियर अर्ली टाइम्स टाइम्स इंडिया हिन्दोस्तन टाइम्स बड़ी बड़ी सारी इ'यां गै आंदी रौंदियां न न्यूज़ पेपरां मैगजीन्स जेह्दे जो साढ़े ताहीं बड़ी हेल्पफुल होंदियां न अज्ज दे टाइम उप्पर दिक्खेआ जाह्ग ते एह् सारी मैगजीनां जां न्यूज़ पेपर साढ़े ताहीं बड़ी हेल्पफुल न एह् निं होङन ते असें गी अपने एरिये दी कोई गल्ल ई पता लगदी ऐ अस असें गी कोई जानकारी निं लब्भी सकदी ऐ इंदे बगैर अज्ज दे टैम उप्पर फोन दा बी बड़ा यूज़ ऐ फोन उप्पर बी सानूं बड़ी न्यूज़ शयूज़ लब्भी जंदियां न वट मैगजीन दा बड़ा पुराना टाइम दिक्खेआ जाह्ग ते पुरानें टैम च न्यूज़ पेपर गै होंदे हे जेह्दे जेह्दे कन्नै अस अपनी जानकारी पाई सकदे हे ते अज्ज दे टैम पर दिक्खेआ जाह्ग ते ते एह् बड़ी जरूरी न साढ़े ताहीं अज्ज दे टाइम उप्पर अर्ली टाइम्स डेली एक्सेलसियर हिन्दोस्तान टाइम्स बड़ी सारी इ'यां गै टाइम्स इंडिया अमर उज़ाला एह् पंजाब केसरी बहोत सारी अलग अलग भाशां च बी आंदियां न न्यूज़ पेपरां मैगज़ीनां एह्दे च बड़े अलग अलग कॉलम होंदे न किश किश बच्चें ताहीं किश बड़े ताहीं ऐ ते कुसै च बड़ी वैकेंसियां निकली दियां होंदियां न जि'यां सानूं फोन पर पता लगदियां न इ'यां गै असें गी न्यूज़ पेपर च बी लगदियां न इक टैम उप्पर जि'यां दिक्खेआ जा कॉलेज दे बारे बी बड़ी सारी न्यूज़ां छपदियां न जेह्दे जेह्दे कन्नै असें ई पता लगदा ऐ कि साढ़े ताहीं चंगा केह्ड़ा ऐ ते माड़ा केह्ड़ा ऐ कॉलेज असें कॉलेज च एडमिशन लैनियां होंदियां न ते उं'दी इमेज कनेही ऐ कॉलेज दी इमेज कनेही ऐ एह् सानूं न्यूज़ पेपर कोला पता लग्गी जंदा होर मैगजीनां फोन उप्पर बी बड़ा किश पता लग्गी जंदा इंदे उप्पर जेह् निक्के निक्के कॉलम बने दे होंदे न इक ते वैकेंसी ताहीं कि कनेही वैकेंसियां आई दियां न कि कनेही कनेही कु'न केह्ड़ी केह्ड़ी गौरमेंट प्राइवेट जॉब दियां वैकेंसियां निकली दियां न केह्ड़ी साढ़े तांहीं स्हेई ऐ ते अस ओह्दे च जाचै बच्चेआं तांहीं निक्का जेहा कॉलम बने दा होंदा ऐ बड़ी सारी क्हानियां लिखी दियां होंदियां ओह्दे उप्पर बड़े सारे शेरो शायरी लिखी दी होंदियां न जेह्ड़े बच्चे ओह्दे कोला दा पढ़नां सिक्खदे न डेथ दा कॉलम बने दा होंदा ऐ कुसै दी डेथ होई जंदी ऐ असें गी कदें कदार नेईं पता लगदा ते न्यूज़ पेपर कोला सानूं पता लग्गी जंदा होर बी बड़ा सारा किश स्कूलै च किश होए दा होंदा ऐ जि'यां पोजिशनां आई दियां होंदियां ते न्यूज़ पेपर च छपदियां न ते सानूं बड़ा गर्व फील होंदा ऐ इक स्कूलै दा कॉलम होंदा ऐ जेह्ड़े स्कूलां दियां फोटोआं स्कूल केह्ड़े मश्हूर न केह्ड़े केह्ड़े स्कूल बड़े मश्हूर न ते उं'दियां कनेही कनेहियां फोटोआं आई दियां ओह्दे च ते एह् सारा किश सानूं पता लगदा ऐ ते न्यूज़ पेपर अज्ज दे टाइम उप्पर बड़ा इम्पार्टेंट होई दा ऐ साढ़े तांहीं न्यूज़ पेपर च बड़ा किश छपदा ऐ जेह्ड़ा साढ़े तांहीं बड़ा बड़ा गै यूसफुल ऐ अज्ज दे टैम उप्पर न्यूज़ पेपर बड़ा गै इम्पार्टेंट ऐ साढ़े तांहीं ते न्यूज़ पेपर जेह्ड़ी चीज़ ऐ बड़ी इम्पार्टेंट ऐ अज्ज दे टैम उप्पर मैगजीन लोग अपनी इंग्लिश सुधारने तांहीं बी इंग्लिश न्यूज़ पेपर पढ़दे न जेह्ड़े किश किश लोग हिन्दी पढ़ने तांहीं बी हिन्दी हिन्दी सुधारने तांहीं बी अपनी पढ़दे न न्यूज़ पेपर न्यूज़ पेपर जेह्ड़ा ऐ जिस भाशा च असें गी अपना फ्लुएंट करना ऐ उस भाशा उस भाशा च न्यूज़ पेपर मंगाइयै ते अस न्यूज़ पेपर पढ़ी सकदे आं जि'यां कुसै गी इंग्लिश अपनी फ्लुएंट करनी होंदी ऐ इंग्लिश बड़ी फ्लुएंटली बोलनी होऐ ते इंग्लिश न्यूज़ पेपर पढ़दा ऐ ते जि'नें गी डोगरी पढ़नी होंदी ऐ ते ओह् डोगरी पढ़दा ऐ ते अज्ज दे टैम उप्पर डोगरी न्यूज़ पेपर दिक्खने गी ते बड़े घट्ट लभदे न पर डोगरी न्यूज़ पेपर बी होंदे न जि'नें गी पढ़ना होंदा ऐ ते ओह्दे तांहीं गै होंदे न ते बड़े सारे न्यूज़ पेपर होंदे बड़े यूसफुल होंदे न बड़े सारे कॉलम होंदे न एह्दे च बड़े बड़े सेल बगैरा दा पता लगदा ऐ सानूं मेन बात जनानियें तांहीं कि सेल लग्गी दी ऐ ते न्यूज़ पेपर च पता लग्गी जंदा ऐ बड़े बड़े मॉलें च जि'यां कुतै बी बड़ी बड़ी सेल लग्गी दी होंदी ऐ ते सानूं पता लग्गी जंदा थ्रू न्यूज़ पेपर कि कु'त्थें सेल लग्गी ऐ कि'न्ने परसेंट सेल लग्गी ऐ किस चीज़ दी सेल लग्गी दी ऐ ते अस ते अस इज़ली उत्थें जाइयै सब किश करी सकने आं वैकेंसियां निकली दियां होंदियां ते पूरा एड्रेस दित्ते दा होंदा ऐ ते अस केह् करना ऐ किस टाइप दी सैलरी ऐ ते एह्दे बिच असें इंटरव्यू देना ऐ कि नेईं देना ऐ ते साढ़ा नंबर नुंबर उत्थें दित्ते दा होंदा ऐ ते ओह् होर बी बड़े सारे कॉलम होंदे न कंपनी कुंपनी दे इम्पार्टेंट शेयर मार्किट दे तांहीं बी बड़ी इन्फर्मेशन दित्ती दी होंदी ऐ कनेही जनेही इन्फर्मेशन ऐ कनेही जनेही दित्ती दी ऐ एह् सब किश ओह्दे च दस्से दा होंदा ऐ ते अज्ज दे टैम उप्पर न्यूज़ पेपर बड़ा गै इम्पार्टेंट होई दा ऐ अस जेह्ड़ा ऐ अस डेली एक्सेलसियर पढ़ने होने आं एह्दे च सारा किश दस्से दा होंदा ऐ पूरे इंडिया दे तांहीं केह् केह् होंदा ऐ इंडिया च केह् होआ दा ऐ जि'यां कुदै एक्सीडेंट होई जंदा ऐ ओह् बी सानूं ओह्दे बिच लब्भी जंदा ऐ कि कुसै दा एक्सीडेंट होए दा ऐ कुसै गी कदें कदार दस्सनां भुल्ली जंदा ऐ कि फोन च दस्सनां ऐ कि कुसै दे इ'न्नी माड़ी बीती दी ऐ ते एह् सब किश सानूं पता लगदा ऐ थ्रू न्यूज़ पेपर दे एह् ई कि अज्ज दे टैम उप्पर न्यूज़ पेपर बड़े इम्पार्टेंट न